جی میرے پاس ایک پسنددیدہ کتاب ہے جس کا نام مختارات من ادب العرب ہے جوکہ ایک عربی کی کتاب ہے اس میں بہت ساری کہانیاں بیان کی گئی ہیں اور الگ الگ طور سے الگ الگ ٹاپک پر الگ الگ مضمون پر اس میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں جوکہ اس میں مجھے ایک کوے اور ہرن کی کہانی بہت پسند آئی یہ بڑا زبردست واقعہ ہے